आमचे इंंडियेचें जेवण आमचें इंंडियेचें जेवण जावन आसा खूब रुचीक भायले देशांचे लोक पासून आमचे इंंडियेचे जेवणाची तारीफ्यो करतात तांकां पासून आमचें इंंडियेचे जेवण खूब आवडटा तीं म्हणटात आमचें इंंडियेचें जेवण तीख आसता गोड आसता आंबट आसता आनी तातूंत खूब मसाले आसतात म्हणोन आनी आमचे इंडयेंत आमी दोन भाशेचीं जेवणां करतात दोन भाशेचें म्हणचें सावत इंडियाचें जेवण आनी नोर्थ इंडियाचें जेवण सावथ इंडियांत आमी मसाला डोसा इडली सांबर रसम आनी केरला च नुस्त्याची कडी कोडी आनी नॉर्थ इंडियांत आमी बटर चिकन तंदुरी चिकन दाल मखनी राजमा चावल आलू पराटा आनी चोले बटुरे करतात तशें करून आमचे गोंयंत जायत्यो असल्यो मसाले आसा जे आमी गोंयांत रोयतात आनी भायले देशांत धाडटात आनी ते आमी आमच्या स्वताच्या जेवणाक उजार कोतात ते मसाले जावन आसा कोथमीर हळडी पिठो मिरसांगे पिठो गरम मसाला जिरा सांसव बियो ते आमचे इंडियंत आमी सगले जेवणाक उजार करतात आनी आमी ते मसाले बायले देशान पासून धाडटात तशें करून आमच्या गोंयांत सगल्या परस खास मसालो जावन आसा गरम मसाला तो सगल्या जेवणांत आमी घालताचू नोर्थ इंंदियन पासून तो मसालो यूज करतात आनी सावत इंडियान पासून तो मसालो यूज करतात तो मसालो आमी सगलो जेवणांत घातात आनी गोंयांत इंडियेंत एक काशिल्ले जेवण म्हणळल्यार चावव जेवण न्ही तें पिवण तें तरी पासून तें जेवणाच्याे हेतून येता न्ही सो चाव आमचे इंंदीेच्या लोकांक इतली आवडटा की तूं खंयचे कणशाक गेल्याक तुका चाव मेडटलीच खंयच्या हॉटलांतूत गेल्यार तुका चाव मेडटलीच इंदीन आनी आमचे इंंदीेन मसाला चाव करतात जायते तरेचे चाव करतात आमचे इंंदयंतले चाव बायल्या लोकांक पासून बरी लागता आनी चाव आमचे इंंदियंत एक लोकांाची सुवय अशी चाव पिन आल्यार तेंचो दीस बरो आसना ते्यो बरें करूं